موبائل منگايا تھا ميں نے ابھى دو مہينے پہلے ريڈمى كا موبائل موبائل تو خير اچھا نكلا كم پيسوں ميں بھى مل گيا ڈسکاؤنٹ مل گيا تھا سيل وغيرہ چل رہى تھى اس كا كيمرہ وغيرہ بھى اچھا ہے ايٹ جى بى ريم ہے ون ٹوئنٹى ایٹ جى بى روم ہے بہر حال اچھا فون ہے استعمال كريں گے اور ابھى تک تو اس ميں كوئى دقت نہيں آئى ہے باقى كلر بھى اچھا ہے اس كا بلڈ كوالٹى بھى اچھى ہے کيمرہ وغيرہ اسٹوريج ريم سب ابھى تک تو اے ون ہے اچھا ہے فون اس ميں كوئى خرابى نہيں ہے اور باقى يہ ہے كہ اس ميں تھوڑى بہت كبھى كبھار دقت يہ آ جاتى ہے كہ بيٹرى بہت سلو ہے اس كى بہت دير ميں چارج ہوتى ہے کبھى چارجر ميں دقت آ جاتى ہے كبھى فنگر پرنٹ ميں دقت آ جاتى ہے تو اس طريقے سے ديكھا جائے تو مجھے فون پسند بھى نہيں آيا اور بھی اور بھى اس ميں کافى کچھ دقتیں ہيں كبھى ايک بار کیمرہ بلر كرنے لگتا ہے فوكس كر دو فوكس نہيں كرتا ہے صحيح سے اور اس كی اسپيكر كوالٹى نہيں اچھى ہے يہ ہو گيا آپ کا ايک تو اسپيکر كوالٹى ہو گئى دوسرا آپ کا سائيڈ بٹنس نہيں كام كرتے ہیں صحيح سے فنگر پرنٹ ميں بھى دقت آتى ہے كئى ايک بار كہ فنگر پرنٹ نہيں چلتا ہے تو جس حساب سے پيسے ليے ہيں تو اس حساب سے اس ميں فيچرس تو ملے نہيں ہیں